ہیلو جی دیکھیے میں نے تھرٹی فسٹ کو جی آپ کی وہ ہائر کیا ہوا ہے شادی کے لیے اپنی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنی ہے میں لکشمی نگر سے بول رہی ہوں میں

نہیں آپ نے نہیں مجھے تینوں فنکشن کی اچھی سی ڈیکوریشن چاہیے تینوں کی الگ الگ ہونی چاہیے اور مطلب ایسا بہت اٹریکٹیو ہونی چاہیے کیونکہ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں ہوں

اوکے اوکے اوکے اور اچھا کھانے کا کیا ہے کھانے کا میں بتائیے آپ کس کس طرح ارینج کیا ہے ہاں ہاں ہوں ہوں اوکے اوکے اچھا اسٹاف کا کیا ہے آپ کا اسٹاف کا اچھا دونوں رہیں گے ہاں ٹھیک ہے بس یہی چاہتے ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اوکے جی تھینک یو